हम बाहर जब रेश्टोरेंट में या ढाबों में जाते हैं तो हमें पनीर पालक पनीर ये दोसा ये चाउमिंग पानी पूरी हमें खाना बहुत ही पसंद है और पानी पूरी हमें जो कि विश्व में बेस्ट मिलता है जैसे हम उसमें हर एक चीज़ पा जाते नमकीन फ्रूट अनार के जैसे अनार के जो वो दाने होते हैं वो दही नमक नमक वाले चीज ये सब मुझे बहुत ही पसंद है पनीर हम लोग के लिए सेहत के लिए भी बहुत पनीर फ़ायदेमंद होता है इससे हमारी खून बहुत तेज़ी से बढ़ती है पालक पनीर भी हम लोग बहुत खाते पालक पनीर जो होता है पालक से हमारी आँख की रोशनी तेज़ होती है और हमें छोले भटूरे बहुत पसंद हैं बाहर ढाबे में हम लोग छोले भटूरे भी हम लोग ऑर्डर करते हैं मैन्यू लेकर हमें हमें बाहर खाना बहुत अच्छा लगता है और हम लोग जहाँ साफ सफाई सही देखते हैं वहाँ जा कर खाते नहीं कि रोडों पर खाते हैं ठेलों के पास ठेलों के पास क्या होता है बहुत से धूल मिट्टी आते है इसलिए हम लोग ठेलों के पास नही आते हैं अच्छे से कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर मेन्यूज़ लेकर हम ऑर्डर कर कर हम लोग अपना मँगाते हैं और खाते हैं फिर पेमेंट करते हैं हम लोग को हम लोग को ये सब खाना बहुत अच्छा जैसे अंडा रोल होता है इस्प्रिंग रोल होता है ये सब चीज़ हमें बहुत ही पसंद है हमारे फ़ेवरेट से सब चीजे हैं और हमें यह सब खाने में खाना अच्छा लगता है है हम लोग बर्गद भी खाते हैं बर्गद में हमारी फ्रूट्स पाई जाती हैं सब्जियाँ पाई जाती हैं जैसे चुकंदर चुकंदर टमाटर और आलू की टिक्की पनीर ये सब चीज बहुत पाई जाती है इसमें सॉस भी होता है सॉस भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है चुकंदर से हमारे खून बढ़ती है चुकंदर हमारे ब्लड में बहुत ही तेजी से काम करता है और खीरा ककड़ी ये सब भी बर्गद में पाया जाता है बर्गद हमें खाना बहुत ही पसंद है बर्गद हमारे लिए कि ये उसका जो ब्रेड होता है वो भी बहुत ही टेस्टी होता है इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ये सब बाहर जा कर खाना